ٹیکنالوجی جو ہے یہ ٹیکنالوجی لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہے آپ کھیتی میں دیکھ لیں پہلے لوگ اس سے ہل اور بیل سے کھیت کو پہلے جوتا کرتے تھے لیکن اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹریکٹر آ گئے ہیں اس میں ہل لگا ہوا رہتا ہے اٹومیٹک آدمی بیٹھتا ہے پورے کھیت کو ایک گھنٹے میں کتنے کتنے بیگہے کو اور جوت کے اور جو ہیں نا آدمی فارغ ہو جاتا ہے اب تو یہ آسانی فراہم ہو گئی ورنہ آدمی پورے اب آرام سے پورے بیٹھا رہتا ہے چھت کے نیچے اوپر چھت لگی ہوئی رہتی ہے مزے میں آدمی ٹریکٹر چلاتا رہتا ہے کود بخود کام ہوتا رہتا ہے اور اسی طرح جو ہے بو بونے میں پہلے بونے میں جو ہے آدمی ہاتھ سے بوتا تھا لیکن اب مشینیں چل گئی ہے کہ باضابطہ پودے لگانے ہوں یا بونے ہوں یہ پہلے ہوتا تھا کہ بھئی ایک جگہ زیادہ گر گئے بیج ایک جگہ زیادہ ہو گئی ہے کہیں کم ہو گیا اسی وجہ سے جو ہے کہیں پہ کم وہ وہ جو کھیتی ہوتی تھی اس میں کمی زیادتی ہوتی تھی اب جو ہے مشینیں چل گئی ہے تو وہ باضابطہ وہ اس میں ناپا ہوا رہتا ہے کہ بھائی اتنے اینچ پہ ہی گرنا ہے یہ دانا تو یہ بھی آسانی ہو گئی ہے بالکل برابر لائن سے یا بالکل اتنے اینچ پہ گرنا ہے اور پھر کٹائی کا وقت آتا ہے تو کٹائی میں بھی پہلے لوگ ہاتھ سے کاٹا کرتے تھے تو لوگ زخمی بھی ہو جایا کرتے تھے اب تو ایک سے ایک مشین مل گئی ہے تو جیسے دھان وغیرہ اس کو کاٹنے کے لیے تو اس کے جو گھاس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو الگ کر دیتا ہے آٹومیٹک مشین الگ کر دیتی ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے تو بہت فائدہ مند ہے اسی طرح ماہی گیری میں ماہی گیری میں پہلے جال ڈالتے تھے پھر نکالتے تھے اب تو سمندر میں وہ لے کے نکل جاتے ہیں سارا آٹومیٹک سسٹم رہتا ہے سارے چیز ہو جاتی ہے اور اسی طرح جیسے اگر چھوٹے سے ہم اس میں مچھلی کو پالنا چاہیں تو وہاں یہ ہے کہ پانی چلتا رہنا چاہیے تو مچھلی کو زیادہ مزہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے موٹر ڈال دیتے ہیں تو موٹر ڈالنے کی وجہ سے آسانی اس میں بلبلے آسانی سے چھوڑتے رہتے ہیں تو پانی آٹو میٹک جو ہے پانی میں حرکت پیدا ہوتی رہتی ہے تو یہ سب پید آسانی فراہم ہو گئی ہے اسی طرح مویشی پروری میں مویشی پروری میں پہلے دودھ نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا ایک طرف سے اگر کوئی لمبا ڈیری بنا رکھی ہو دودھ کی بہت ساری گائیں ہوں یا بھینسیں ہوں اب کوئی بھی جانور ہو تو دودھ نکالنے کے لیے پریشانی ایک ایک کر کے نکالنا پڑتا تھا بالٹی میں جو ہے نہ جانور لات مار دیتا تھا بعض دفعہ دودھ گر جاتا تھا لیکن اب آٹومیٹک مشینیں ٹیکنالوجی ایسی ایسی آ گئی ہے کہ اس کے تھن میں لگا دینے سے آٹومیٹک سارا دودھ پیدا وہ ہو جاتا ہے اور جو ہے نا بہت آسانی سے ہم دودھ کو بچا سکتے ہیں جو گرنے میں تو اسی طرح جو ہے ٹیکنالوجی کا جو ہے بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہیں اور بہت ہی آسانی فراہم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے لوگ آسانی سے کھیتی بھی کر لیتے ہیں مویشی پال لیتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں اور یہ ہے کہ گندگی صفائی کرنے کے لیے پہلے ایک آدمی باضابطہ رکھنا پڑتا مزدور وہ پھاوڑے سے صاف کرتا تھا لیکن اب ایسی ایسی ٹیکنالوجی چل گئی ہے کہ آٹومیٹک گائے یہاں نکل جاتی ہے آٹومیٹک پورا کا پورا کچرا جو ہے اندر سے صاف ہو جاتا ہے موٹر جیسے ہے پہلے پانی سے بالٹی میں مارنا پڑتا تھا ہینڈ پمپ سے دبا کے اب پانی موٹر چلاتے ہیں اور فوارہ سسٹم بنا رکھا ہے ہر جگہ جو ہے نا کھیتوں میں بھی اسی طرح جو ہے نا وہ گول گول گول گول گھومتا رہتا ہے اور فوارہ ہوتا رہتا ہے پورے اس پہ جو ہے جیسے گنّے کا کھیت ہے تو وہ پورے اوپر سے جو ہے پھواڑہ چھڑکتا رہتا ہے اور پانی جو ہے نا جہاں جتنا برابر طریقے سے بالکل پانی پڑتا رہتا ہے